بزرگوں کے لیے ٹیکنالوجی جیسے ٹی وی انٹرنیٹ اس طرح فائدہ مند ثابت ہوئی ہے کہ پہلے کے وقت میں جو بزرگوں کے دور میں ایف ایم اور ریڈیو وغیرہ چلتا تھا جو کہ ںیٹ ورک کی وجہ سے چلا چلا نہیں چلا لیکن آج کے ٹائم میں ٹی وی وغیرہ کا ریچارج کر کر وہ اینی ٹائم کب بھی کتنا بھی وقت دیکھ سکتے ہیں اور جو ان کا فیوریٹ چینل ہوتا ہے اس کو پے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کا وجہ سے ان آن لائن اگر کوئی پرانے گانے وغیرہ سننا ہے یا پرانے گانے کی ویڈیو وغیرہ دیکھنی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آج ٹی وی کی وجہ ٹی وی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور موبائل اسمارٹ موبائل ترقی کی وجہ سے اس میں ہم اپنے بہت پرانے پرانے نائینٹیز کے گانے بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہر کوٮٔی انٹر نیٹ پر ہر طریقے کے سونگ ایویلبل ہیں اور میچ وغیرہ میں ایویلبل ہے مووی وغیرہ بھی ایویلبل ہے جو کہ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور بزرگوں کے لیے پہلے غریبی کی وجہ سے یہ کسی ایک کے گھر میں ہوتی تھی جو آج کے ٹائم میں ٹی وی ہر گھر میں موبائل ہر بندے ہر ایک گھر میں ہر بندے کے پاس ہوتا ہے جو کہ بڑی آسانی ہوتی ہے اور کہ بزرگوں نے ٹی وہ دیکھ کر اپنا ٹائم جو فری ٹائم ہوتا ہے دیکھ کر اس پر اپنا انجوائےمینٹ اور اپنا ٹائم انویسٹ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور بزرگوں کے لیے سب سے مین سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پر پہلے کے وقتوں میں ٹی وی وغیرہ جیسے آدھی دکھتی آدھی ہوتی آدھی ہو جاتی تھی وہ پہنچتے تھے جس کی وجہ سے چھوٹ جاتی تھی جو کہ اس دور میں ایسا نہیں ہے اگر مووی وغیرہ چھوٹ بھی گئی ہے تو اسے اپن دوبارہ سے ریپلے کر کر دیکھ سکتے ہیں دوبارہ پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سبب بزرگوں کے لیے ٹیکنالوجی سبب اور فائدہ مند ثابت ہوئی ہے